بھارت میں کئی اہم مقامات ہیں جو لازمی طور پر دیکھے جانے والے ہیں کیوں کہ وہ ملک کی سیاست تاریخ اور ثقافت کے حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں یہاں کچھ اہم مقامات سرِ فہرست ہیں سب سے پہلے دہلی بھارت کی راجدھانی دہلی ایک اہم تاریخی سیاسی اقتصادی اور ثقافتی مرکز ہے قومی حکومت کے مرکزی دفاتر اور مقامات یہاں پر واقع ہیں ممبئی بھارت کی معاشی تاریخ میں اہم مرکزیت رکھنے والا ممبئی مہمانوں کی بڑی تعداد کو اپنی زندگی کی مزید بہتری کے لیے اپارٹیوٹی اپارچونیٹیز فراہم کرتا ہے احمداباد یہ ہندوستان کی تاریخی اہمیت رکھنے والا شہر ہے اور یہ مغول امپراتوری کی راجدھانی رہا ہے کولککتہ بھارت کی ثقافتی اور تعلیمی تاریخ میں اہمیت رکھنے والا ایک شہر ہے بھارت کی مشہور گولڈن ٹرائینگ میں سے ایک ہے جہاں دنیا بھر کی دیوبندی اسلامی تعلیم حاصل کر نے والے طلبہ آتے ہیں جسے چنائے کہتے ہیں جے پور راجستھان کی راجدھانی جے پورقومی اور بین الاقوامی سطح پر سیاحت کا اہم مقام ہے آگرا تاج محل کی بناوٹ کرانے والے شاہجہاں آگرہ میں دفن ہوئے ہیں اور آگرہ ان کی قبر کا مقام ہے وارانسی وارانسی ہندو دھرم کا ایک اہم مر کز ہے جہاں گنگا ندی کے کنارے قدرتی اور مذہبی تعلقات کا مختلط خلاف ورزی موجود ہوتی ہے سری نگر بھارت کے علما اور تعلیمی مراکز کی معاشرتی اور تعلیمی بنیادوں کا اہم مرکز ہے مقامات بھارت کی سیاست تاریخ اور ثقافت کی مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا اہم کردار ہوتا ہے